जी हाँ मैं ऐसे व्यक्ति को सलाह दूँगा जो योग अभ्यास में नया है क्योंकि योग अभ्यास करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के योगों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है यदि कोई नया व्यक्ति योग अभ्यास की मेरे से सलाह लेता है तो मैं उसे सलाह दूँगा क्योंकि योग करने से हमारे शरीर में थकावट दूर होती है हमारे शरी शरीर की नकारात्मकता दूर होती है हमारे शरीर में व्याप्त आलस्य दूर होता है योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ मन और तन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है योग करने से मानव का शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है